किसानके जेना बाढ़ि आबि जाइ छै जेना कोनो बेर बरसा बहुत भऽ गेल तऽ एहनो भेल कि खेतसबमे पानि लागि गेल तऽ लोक जे फसिल रोपने रहल कतेक किसान भेलखिन तऽ ओ काटि नहि पाबै छथिन कतेकके खेत निचला हिस्सामे रहै छै तऽ एहि वजहसे हुनका खेतमे दुइ दुइ महिना तीन तीन महिना पानि लागल रहि जाइ छै तऽ कतेक आदमी ओ ओहिमे फसिल नहि लगा पाबै छथिन तऽ यहाँ बिहारके किसानसभकेँ कभी सूखा तऽ कभी बाढ़ि तऽ कभी किछु प्रॉब्लम आबिते रहै छै आओर कोनो बेर एहनो भेल कि फसिल नीको भेल